کچھ مقامی آرٹ کی شکلیں یس دستاریاں کون سی ہیں جی یہاں کے کچھ مقامی آرٹ کی شکلیں بہت زیادہ مشہور ہیں وہ ہیں جیسے کہ یہاں تالا بہت پایا جاتا ہے تالا پوری دنیا میں بہت مشہور ہے کہ علی گڑھ کا تالا بہت اچھا ہوتا ہے دوسرا کہ یہاں ایک مارکیٹ ہے جو امیر نشاء کے نام سے جانی جاتی ہے اس مارکیٹ میں بہت سے اچھے اچھے کھانے کپڑے وغیرہ پائے جاتے ہیں جو یہاں کے آس پاس کے اور دور دے دیشوں میں نہیں پائے جاتے اور یہاں پر بہت اچھی اچھی گھومنے کی جگہیں ہیں جو ہم نے کہیں اور آج تک نہیں دیکھی ہیں علی گڑھ میں بہت زیادہ مشہور سب سے زیادہ مشہور تالا ہے جو کہیں اور نہیں پایا جاتا صرف علی گڑھ میں پایا جاتا ہے اور کچھ کھانے ہیں جو علی گڑھ میں پائے جاتے ہیں کپڑے وغیرہ کچھ ایسے ہیں جو وہاں پائے جاتے ہیں اور اور کہیں نہیں پائے جاتے اسی لیے علی گڑھ بہت اچھا ہے